हैलो पटनासँ घुरय लए आयल छियै

ओ ठीके छै अच्छा ठीके छै हम ही देब ठीके छै की सब छै सब चीज देख लेबय ठीके छै रहि जेबय

ठीके अच्छा ठीके छै नहि काटलियै नहि केना की सुविधा छै बोलू

हँ हँ ठीके छै जेबय घुमय लए जेबय घुमय लए मेला सामानो सब कीनबय भए गेलऽ